हैलो जै माता दी सर सर कारपेट आह्ले बोला दे ओ सर इक कारपेट लैना हा केह् रेट चला दा पंदरां सौ रपेआ स्टार्टिंग ते सर दकान कोले तक्कर खुल्ली रौंह्दी तुस मिगी सनाओ कौल्ले बंद होंदी में फिर लैने गी आई जाह्गा नी चलो ठीक ऐ सर ऐ कुत्थै जेही सर इ'यां मिगी थोह्ड़ा अड्रैस सनाई ओड़ो हां चलो ठीक ऐ सर शुक्रिया ओके